जय झूलेलाल भाऊ शादी आहे असांजे घर में धीअ जो ॾाजो बि ठाहिणो ऐं नूंहजा बि लटा वठणा आहिनि पुट जी बि शादी आहे त हाणे मूंखे ऐं सुठा कपिड़ा ॾेखारियो पहिरियां ड्रेस ड्रेसियूं मूंखे ड्रेसियुनि जो अघु ॿुधायो शादी शादीअ लाइ ज खपनि शादीअ में जेके पाइणा आहिनि हा हा हा हा हा बराबरि हा हा अच्छा ऐं ड्रेसियूं अच्छा अच्छा त घर पाइण लाइ बि खपनि हा अॼु घरि वारा सुठा थियूं पाइनि नी हाणे कपिड़ा त सुठा ॾेखारिजो हा हां हा हा हाणे घर में बि सुठा लटा खपनि हा हा भाउ हां हाणे उहो जी हा पहिरियां ॿुधो जींस ऐं टॉप बि खपे उहो अथव न वॾी उमिरि जा भाई ॿार नूंह जा बि अथव हा हा भाउ फोटूं बोटूं हुजनिव त पोइ मोकिलियो नी

हा

न न तव्हांजो दुकान जो नालो ॿुधो आहे ॾाढो सुठो आहे हिन करे तव्हां खां फोन करे पुछूं था त भाई जे इहे इहे अघु ॿुधाए जो हाणे हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे दादा अचूं था हा हा